تکنیکی بہتری کے حوالے سے تو ہم یہی بہتر کہنا چاہیں گے ابھی تک تو بہتر نہیں ہو پایا ہے ہمارے ہندوستان میں تو تکنیکی لائٹ جیسے کہ لے لیجیے آپ اس کا ٹائم ٹیبل نہیں ہے صبح جیسے آ گئی تو آ رہی ہے آ رہی کس وقت وہ چلی جائے گی اس کا کوئی پتا نہیں رہتا ہے نہ کوئی میسیج دوارا بتا دیا جائے کہ پانچ منٹ کے لیے لائٹ کٹ جائے گی دن میں اس ٹائم لائٹ کٹے گی ذرا سی بارش ہوئی لائٹ چلی گئی اسی طریقے سے بہت ساری دقتیں ہیں اور کمیاں جو ہیں تار وغیرہ لوگ کہیں سے کہیں جوڑ لیتے ہیں کہیں بھی سر کے اوپر تار ہے جیسے کہ ہم کوئی بڑی گاڑی ہمارے یہاں آ رہی ہے تو وہ تار کو لڑتے ہوئے نکل جاتی ہے تو اس کا کوئی بندھا نہیں رہتا ہے کہ تار لڑ گئے گاڑی میں لڑ جائیں اس سے بڑے بڑے حادثات بھی ہوتے رہتے ہیں لوگ کرنٹ لگ کر کے مر جاتے ہیں تکنیکی پرابلم کے اعتبار سے تو جیسے کہ ہونا چاہیے ہندوستان میں اس طریقے سے کہ تار کو زمین کے اندر جیسے اور بھی ملکوں میں ہے ہمارے یہاں تو کہیں سے بھی تار لگا ہوا ہے اور ہمارے یہاں جیسے اسی طرح سے لوگ کوڑے کے مسائل ہیں کوڑا پھینکنے کی کوئی ویوستھا نہیں ہے لوگ کہیں بھی ڈال دیتے ہیں کوئی چیز کھائیں کہیں بھی پھینک دیے اس کا کوئی اصول و ضوابط و قوانین نہیں ہے کوڑے کا بھی کوئی بینر ہی کوئی پوسٹر کہیں پر لگا دیتے ہیں کوئی کسی کا کوئی پرسانِ حال نہیں ہے اسی طریقے سے جیسے ہم نے کوئی سامان خریدا کوئی چیز کھائی اور اس کو روڈ پہ ڈال دیتے ہیں نہ تو ان کا کوئی ڈسٹبین وغیرہ کا بھی استعمال نہیں ہے کہ ڈسٹبین ہو اس میں ڈال دیں یہ بھی نہیں ہے نہ تو کچھ اس طریقہ سے کوئی چیز رکھا گیا ہے کہ صرف یہیں پر یہ چیز چپکائی جائے کہیں پر کچھ بھی کوئی لگا دیتے اس کا کوئی صحیح استعمال نہیں اور نالا وغیرہ ہے نالے سے جیسے مچھر پیدا ہوجاتے ہیں اس پہ ڈھکنے کے لیے جو پٹیا آتی ہے اس کا بھی استعمال بہت کم کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو جب وہ حکومت کی طرف سے پیسہ آتا جاتا ہے وہ کھاتے چلے جاتے ہیں اس کو صحیح کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو سکون ملے آسانی پیدا ہو لوگوں کی جان بچ سکے